सोरमोन फाननायालाय फानो मा मा मा बिबार नांगौ अ बिबाराथ' गोबां रोखोमनि दङ बहुत भेरायटि दङ नोंथाङा फांसेयावहाय फुलिया एसे दाम जागोन आरो बिबारा बिबार बारखानाय नालाय ओमफ्राय फान आंनियावहाय नारजि फुल दङ सानफ्लावार दङ गोबां दङ आरो गासै बाजिथा रोखोमनि बिबार दङ आंनियाव नोंथांनो फांबेसे नांगौ अ बेयो सानफ्लावारनियावथ' जौसे गोलैगोन फांसेयाव आरो रजनियाहाय एसे खम गोलैगोन आरो बेयो बिबार बारथ'वाखै आरो एसे माबाहांदो बिलाइ खिलिहांबाय फिसा फिसा आरो बाजि बाजि लागोन आरो फांसेयाव औ ओ माला लांनो नोंथाङा आंनियाहै उदालगुरिनि बैथिं बे थाव दिपु मोनो नङा तुलिका नार्सारि नार्सारिनि नामआ तुलिका नार्सारि अ बेयावनो फैबानो जागोन लकेसनबो मोनगोन बेयाव मेप्सआव सार्स खालामबाबो मोनगोन फैबानो जाबाय आरो माब्ला फैगोन ओमफ्राय अ दाहाय अ अ अ औ अ गारिफोराबो जोंनिफ्रायनो लांनो हागोन गारिबो दंखायो खाथियावनो अर्डार खालामनानै गारिनि सुबिदायाबो दङ आरो खाथियावनो

बेयाव जोंनि खामानि मावग्राफोरा दङ आरो